हाँ मैं स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बता सकता हूँ और इसका हम पर यह प्रभाव पड़ा है कि हमारे गली मोहल्ले एवं सड़को की अच्छी साफ सफाई होती है जिससे हम अपने घर की बाहर की गलियों की सफाई रखते हैं और बाहर कचरा डला हुआ होता है उसे हम बाहर कूड़ादान जो होता है उसमें डाल देते हैं और हमें जैसे सफाई करनी चाहिए लगातार घर में और रोडों पर जो ये कचरा फेंकते हैं जैसे कोई सामान लेता है कुरकुरे चिंगम सुपारी एवं गुटके ये जो पोलोथीन इनकी फेंक देते हैं रोड पर वो उन्हें नहीं फेकना चाहिए तो यही सुधार चाहते हैं और फेंके तो भी उन्हें डस्टबिन में फेकना चहिए और घर का जो कूड़ा होता है उसे एक जगह इकट्ठा करके रखें जब सुबह नगर निगम की गाड़ी आती है कचरे की तो उसमें हमें वो कचरा डालना चहिए और हर गली मोहल्ले में डस्टबिन लगवाओ जिससे कि कचरा फैले नहीं और हम बीमारियों से भी बच सकते हैं और स्वच्छ अभियान से हमारे जैसे बच्चों के बहुत जल्दी बीमार होते हैं तो ये कचरे गंदगी की वजह से ही बच्चे बीमार होते हैं तो हमें इनसे सावधान रहना चाहिए साफ सफाई रोजाना करें और कचरा ना फैलने दे बस यही सुधार चाहते हैं